पहिरें ज़माने में माण्हू कपिड़ा हथ सां धोईंदा हुआ पर अॼु इहा मुश्किल अची वेई आहे घरु धरियाणिनि जे लाइ त उहे वॉशिंग मशीन ते निर्भर थी वेयूं आहिनि त उन्हनि खे हमेशह इहो डपु लॻियल हूंदो आहे त लाईट बंदि न थी वञे त तकिड़ तकिड़ करे पंहिंजा कपिड़ा धोईंदियूं आहिनि त असां जेके घरु धरियाणी आहियूं पावर कट न थिअण जे करे असां हुन मशीन ते घणो निर्भर थी विया आहियूं छोजो असीं हाणे हथ सां कपिड़ा धोऊं कान था ॿियो त चटणी पीसण जे लाइ या दालि मेटण जे लाइ अॻे असां मंधीअड़े जो इस्तेमालु कंदा हुआसीं पर हाणे हिन ज़माने में असां हैंड ब्लैंडर जो इस्तेमालु कंदा आहियूं त पोइ उहो बि ड डपु हूंदो आहे त दाॻ किअं मिटजंदो दालि किअं मिटजंदी त असां घणा ई हिन ॻाल्हियुनि ते असां निर्भर थी चुका आहियूं